अहाँ हमरासँ जे पुछलियै एकटा एहन समयके बारेमे बताउ जखन अहाँके कोनो महत्वपूर्ण निर्णय लेबयकऽ पड़ल छलह तऽ हम अहाँके बताबए छियै हम अखन ट्वेल्थ पास करले छी तब हमरा आगे कि करय के छै बी टेक करतिए कि बी सी ए करतिए कि एग्रीकल्चर लेतिए आ ओकरामऽ हमरा तऽ कम्प्यूटरमे थोड़ा मन लगयए तऽ उसमे हम सलाह लेबयके छलियै सभसे निर्णय लयऽमे बड़ा दिक्कत होइत छै कि बी टेक करिए कि बी सी ए करिए तब हम पुछलियै अपना भैआसे बी सी ए करलियै या बी टेक ओ हमरा बतेलयके कम्प्यूटर साइंस ले लिअ तऽ हम कम्प्यूटर साइंस लय लेलिए ओकरबाद हमरा इसमे दिक्कत भै गेलय कि हम बाहर जाउ कि पूर्णियासँ करु तऽ बहुत सलाह मशवरा लेलिए बहुत इधर उधर देखेलिए तब यहाँ कॉलेज मिलले पूर्णियामे ही बढिआँ कॉलेज मिल गेलय तऽ एतय हम एडमिशन करा लेलिए बी टेक मे कम्प्यूटर साइंस कम्प्यूटर साइंसलऽ करके अब हम संतुष्ट छियै यहाँ पऽ